बिहारमे स्थानीय कला जे छै मिथिला पेन्टिंग छियै भागलपुरके सिल्क छियै आओर ओकरासँ हमरा सब जुड़ै सकै छियै आओरो जुड़के मतलब सहयोग कर सकै छियै